उत्तर प्रदेश खां मीड उत्तर प्रदेश जो मीडिया सॼी कवरेज करे थो रहे व्यापार समाजिक सांस्कृतिक आतंकवाद जेतिरी बि यात्रा या पर्यटन संबंधित मुद्दा आहिनि हुन सने सभिनि जी हूअ कवरेज करे असांखे ॾेखारींदो आहे हुननि सभिनि जे बारे में असांखे बिल्कुलु सही सही सुठियूं सुठियूं जानकारियूं ॾींदो आहे आतंकवाद जे बारे में बि हो असांखे टाइम टू टाइम समय समेट टाइम टू टाइम असांखे सॼी जानकारी असांखे प्रोवाइड असांखे ॿुधाईंदो आहे असांखे सॼी उन जे बारे में नॉलेज ॾींदो आहे हिननि जो हे प्रयत्न करण करे ई असांखे सभु जानकारियूं मिलदियूं आहिनि